हां हेलो हांव हांगा गोंयचे हे निसर्ग पळोवन सामकें उमेदीन सामकें भरलां हांगा म्हाका वेगवेगळे तरेचीं झाडां दिश्टी पडटात तुमी हांगा हांगचेच न्ही गोंयचेच न्ही तुमी फॉरेस्टा आसताले म्हणून हांवें आयकल्ले पयलीं म्हणटकच म्हाका तुमची नंबर दिलो कोणे तरी आनी म्हणपाक लागली ताका विचार ताका खबर आसा झाडांचीं नांवां झाडां बिडां हांगा कशीं आसा गोंयची स्पेशल किदें खाशेली झाडां खंयची आसा तें म्हणपाक लागलें तुजेच कडल्यान मेळटलें म्हाका हांव कांय झाडांचेरूय थोडो अभ्यासूय करता म्हाका कळपा जाय आशिल्लें खंयची खंयचीं झाडां आसा हांगा अशीं आम्याचीं झाडां हांवें खूब पळयल्या माड बीड खूब पळयल्या बाकीचीं आनी खंयचीं झाडां आसा तीं जीं हांगा पळोवपा मेळटा चडशीं आं आं आं वखदीं झाडां आसात न्ही आं खंयची तीन नांव म्हाका एक दोन नांव तरी कळ्या

आं आं मसालोय जाता हांगा आं आं वखदाची झाडां खूब आसा आं खंय रिरंग करपा वापरता तर आं कसो तेजो रंग कसो हे करतात तर तेजो

साल साल सालीची आ तशें गांवान लोक करतात तशें आनी करपी लोक आसा आतां आनी हीं जीं आसा पळय फळांचीं झाडां खंय चडसो आम्याचीं झाडां चड आसा हांगा आमो हांगा चड बरो पिकता दिसता न्ही हय आनी माड तर आसा ते सगळें माड आसा हय चिकू बी हय हय हय बरी पांचवी चार झाडां पळोवपा मेळटा हय गोंयान वातावरणूय बरीं म्हणून झाडांय बरीं जाता हांगा हय आ काजूची खूब आसा काजूची मळ हे खूब आसात

सायलाचीं झाडां आं आं पणस बीणस तशें पणसाची बिणसाची खूब आसतली हांगा भरपूर हय सायलाची झाडां चड पळोवपा मेळटा दिसता न्ही स्टायलाची खूब पळोवपा मेळटा आनी अशीं जीं आतां पळोवपा मेळना तीं खंयची झाडां चडशीं आमकां दिश्टी पडना तीं आमकां गोंयाक हय ती गोंय जाताली चंद चंदन आं आं आं बरें बरें बरें बरें बरें खूब म्हायती मेळ्ळी तुमचे कडल्यान म्हाका तेजेर बरे तरेन अभ्यास करूं शकता हांव बरें आं दवरतां